सपना तिवारी बोल रही हूँ मैं जी बोलिए हाँ जी हमारा एन जी ओ है जो कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए काम करता है हाँ बिल्कुल अभी हमारे एन जी ओ से जैसे महिलाओं के लिए यौन शिक्षा के लिए कई अभियान चलाए गए हैं आपने सुना भी होगा और महि गर्भवती महिलाओं को भी आर्थिक सहायता देने के लिए कई करे कार्यक्रम किए गए हैं हमारी तरफ से और अभी जो करेन्ट में है वह हम छोटी बच्चियों के लिए चौदह साल से छोटी बच्चियों के लिए किताबों के लिए उनकी व्यवस्था देने के लिए एक अभियान चला रहे हैं तो इसमें हम यह चाहते हैं कि समाज के जो सक्षम वर्ग के हैं वह भी आएँ उसमें मदद करें तो अगर इसमें कुछ जैसे आप विज्ञापन दें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों के पास लाभ पहुँच सके और उनके हेल्थ के लिए भी हम नैपकिन वगैरह वितरण का यह कार्यक्रम चल रहा अभी हमारा हाँ यह गरीब महि बच्चियों के लिए है यह चौदह साल से कम हम महिलाओं के लिए पहले भी चला चुके हैं पर जो अभी करेन्ट में अभी जो अभियान चल रहा है वह छोटी बच्चियों के चल रहा है चौदह साल से छोटी बच्चियों के लिए हाँ कॉपी किताब का है उनकी शिक्षा के लिए कॉपी किताब वितरण का है कार्यक्रम और नैपकिन वितरण वगैरह का है हेल्थ की सुधार के लिए उनकी

हाँ इसमें हमारी तरफ से अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है और रक्तदान करने वालों को प्रोत्साहन देने लिए पुरस्कार वितरण होता है फल है दूध वितरण वगैरह का यह कार्यक्रम चलते हमारे एन जी ओ से सर यस सर यस सर का सभी प्रोग्राम चल रहे हैं तो हाँ तो आप इसको देख लीजिएगा तो कुछ विज्ञापन जिससे और भी सहयोग मिले समाज की तरफ से तो और बच्चियों उसका लाभ मिल सके ओके ओके थैंक यू थैंक यू सर